جی آپ پارلر والی بول رہی ہیں اوکے تو میں مجھے نا میں نا کرشما تو آپ کر دیں گی اوکے تو مطلب مجھے ذرا بھی اِدھر سے ادھر نہیں چاہیے ایک دم ویسا ہی چاہیے تو ڈٹو ویسا ہو جائے گا نا اوکے اوکے میں فوٹو دکھا دوں گی تو میم میں سوچ رہی تھی اگر میکپ سے پہلے اگر آپ فیشِیَل کر دیں گی میرا جی جی اور مجھے نا ایک کام کریں پھر آپ فیشیل کر رہی ہیں تو کر ہی دیجیے گا وہ بھی تو آپ مجھے یہ بتائیں میکپ کا کتنا لیں گی آپ اوکے اوکے اور فیشیل کا کتنا لیں گی آپ فیشیل تھریٹنگ کا ملا کر نہیں نہیں مجھے دونوں ساتھ میں ہی کرانے ہیں آپ میکپ سے پہلے میرا فیشیل اور تھریڈنگ کر دیجیے گا تو آپ ان دونوں کے پانچ ہزار اور اس کے دس ہزار لیں گی اوکے تو آپ تھوڑا اور ڈس ڈسکاؤنٹ کر دیں گی تو اچھا رہے گا آپ آپ گا کسٹمر ہی بنیں گے اوکے تھینک یو تو پھر آپ آئیں گی یا مجھے آنا پڑے گا یہ بتائیے آپ اوکے ٹائمنگ بتائیں آپ اپنی اوکے اوکے پھر رہتی تو ٹھیک ہے میم میں کل آپ کے پاس آ جاتی ہوں ٹھیک ہے جی جی جی بالکل تو ٹھیک ہے میں اوکے اوکے